مائی سیکنڈ پروڈکٹ از پوزیٹیو اینڈ نیگیٹیو ایکسپیریئنس پوزیٹیو ایکسپیرئنس یہ تھا کہ میں نے میں نے ایک سلینڈر والا ہی گیزر گیزر لیا تھا جس سے جلدی پانی گرم ہو جاتا تھا ایک دم جلدی سے ہم نل چالو کر دیتے تھے تو نل میں گرم گرم پانی نکلتا تھا اور اِس کا فائدہ کافی اچھا تھا لیکن نیگیٹیو نگیٹیو نگیٹیو ایکسپیرئنس یہ تھا کہ وہ گیس لیک ہونے پر ایک دِن ہمارے گھر میں آگ بھی لگ گئی تھی